हमने जब पहली बार कुछ चीज़ बनाया था उसे हमने यूटूब में देख कर बनाया था यूटूब हमें उसके बारे में सब बताया हमने वो चीज़ मटका मुर्गा बनाया था मटका मुर्गा बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक मटका लिया और कोयले के आँच पर उसे रखा उसे गर्म करके उसमें सरसों का तेल डाला और उसमें प्याज काट के डाला और अन्य मसाले डाले फिर हमने आधे किलो चिकन लिया और उसको उस मटके में डाल कर भूजा वही यूटूब पर देख कर हमने यह सब बनाया मेरा अनुभव बहुत अच्छा था और बहुत टेस्टी मुर्गा बना जिससे हमारे घर वाले हमारी बहुत तारीफ़ किए थे